جی ہاں کبھی کبھی ٹکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی خواہش انسان کو فطرت کے قریب لے جاتی ہیں اور اس سے روحانی سکون ملتا ہے ایک بار میں نے اسی نیت سے شمالی بھارت کے ہمالیائی علاقے کی طرف سفر کیا یہ جگہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے میں نے ہمالیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا انتخاب کیا جو سیاسی کی بھیڑ بھاڑ سے دور تھا یہاں کا ماحول بالکل سادہ اور فطرت کے قریب تھا جہاں دن کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ سے ہوتا ہے اور رات کو آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے ایک نیا جہاں دکھاتے ہیں گاؤں میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولتیں محدود تھیں اس لیے خود بخود ٹکنالوجی سے فاصلہ بن گیا یہاں آنے کا مقصد صرف سکون تلاش کرنا تھا میں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا اور کتابوں اور قدرتی نظاروں میں خود کو مصروف کر لیا گاؤں میں چہل قدمی کرتے ہوئے میں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی ان کی سادہ زندگی کو قریب سے دیکھا اور فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوا کھیتیوں میں چڑھائی کرتے ہوئے بہتی ندیوں کی کنارے بیٹھ کر وقت گزارنا اور خاموشی میں قدرت کی آوازوں کو سننا میرے لیے یک نیا تجربہ تھا اس سفر نے مجھے سکھایا کہ کس طرح فطرت کے قریب رہ کر انسان اپنی مصروف زندگی کی تناؤ سے باہر آ سکتا ہے وہاں کے لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی نے مجھے بہت متأثر کیا بغیر کسی ٹکنالوجی کے چند دن گزارنے سے میں نے خود کو زیادہ توجہ مرکوز اور پرسکون محسوس کیا اس تجربے نے میرے اندر صبر اور سکون کو بڑھایا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی اپنی مصروف زندگی سے وقفہ لے کر فطرت میں واپس جانا ضروری ہے گاؤں میں قیام کے دوران میں نے قدرتی خوراک سے لطف اٹھایا جو مقامی کھیتیوں سے تازہ تازہ آتی تھی یہ خوراک میری صحت کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوئی اس سفر نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ہم اکثر ٹکنالوجی اور بیرونی دنیا سے جڑے رہتے ہیں مگر کبھی کبھی ہمیں ان سب سے الگ ہو کر اپنے اندر کی دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تجربے میرے لیے نہایت مثبت اور روحانی طور پر تازگی بخشتا ہے اس سے میں نے سادگی سکون اور خود کو دوبارہ دریافت کرنے کی اہمیت کو سمجھا